सभसँ पहिने तऽ हम जखन सुबहके उठैत छी तऽ ब्रश केलहुँ ब्रश केलाक बाद चाय पीलहुँ चाय बनेलहुँ चाय बनेलाक बाद अपनहुँ पीलहुँ आ सभ आदमीके घरोमे देलियनि तकर बाद फेर कनी काल सभआदमी बैसलहुँ बैसलाक बाद फेर नाश्ता बनेलहुँ दादा दादी लेल सभहि लेल नाश्ता बनेलहुँ पूरी भुजिया रोटी भुजिया जे भेल से नाश्ता बनेलहुँ नास्ता बनेलाक बाद फेर सभआदमी नहेलहुँ पूजा पाठ केलहुँ तकर बाद फेर खाना मम्मियो बना लेलथि हमहुँ बना लेलहुँ कियो खाना बनेलहुँ फेर हम मिथिला पेंटिंग सेहो करैत छी तऽ ओहोमे हम टाइम निकालि कऽ सेन्टरपर जाइत छी सेन्टरपर मिथिला पेंटिंग कनी काल सिखलहुँ फेर घरपर एलहुँ घरपर एलहुँ तऽ फेर हमरासभके मन्दिरके काम सेहो रहैत छै सुबहके सभसँ पहिने तऽ नहा सुना कऽ मन्दिरो हमरा सभके जेनाइ रहैत छै रोज तऽ मन्दिरो गेलहुँ फेर एलहुँ तऽ खाना ताना खा कऽ सेन्टरसँ एलहुँ तऽ फेर हमरासभके साँझुको टाइममे मन्दिर सेहो जेबाक रहैत छै आ फेर कनी काल पढ़ाइओ केलहुँ तऽ पढ़ाइ केलाक बाद फेर उठलहुँ फेर रतुका खानाके तैआरी केलहुँ सभआदमी साँझमे फेर चाय ताय पीलहुँ फेर खाना खाना बनेलहुँ फेर कनी काल ओएहमेसँ टाइम निकालि कऽ कनी काल खेलेबो केलहुँ खेलैनैओ बहुत अथी रहैत छै सभआदमी खेलेलहुँ एक सङ्गे खेला कऽ एलहुँ फेर नाश्ता केलहुँ बेरका पहरमे फेर नाश्ता केलाके बाद फेर चाय ताय पीलहुँ आ चाय ताय पीलाक बाद फेर रतुका खेनाइके तैआरी केलहुँ फेर रातिमे खाना खाना खेलहुँ सभआदमी फेर थारीसभ धोलहुँ थारीसभ धोलाक बाद हमरा हमरा लूडो नीक लागैए लूडो खेलाइमे सेहो बहुत नीक लागैए हमरा गाना सीखयमे सेहो बहुत नीक लागैए आओर बहुत तरहके चीज छै जे गाना सुनयमे गाना सुनयमे सेहो नीक लागैए आओर बहुत तरहके चीज छै जे नीक लागैए